हा हल्लो हा हा दीदी अछा अछा अछा अछ हा हा हा हा जी जी हा उहे आहिनि तव्हांजे घरु अची वेंदा सेवा कंदा जेका मालिश कराइणी आहे पेरनि में टंगुनि में त उहे बि कंदा आहिनि जेके तव्हां वटि अची वेंदा तव्हां पंहिंजो एड्रस ॾेई छॾिजो त असां उन हिसाब आं उन्हनि खे तव्हां वटि मोकिलींदासि जी जी हा इहो कमु थी वेंदो तव्हांजो हा हा दीदी ठीकु आहे ॿियो कोई कमु हुजे त ॿुधायो हा हा सुभाणे ई अची वेंदा तव्हां वटि तव्हांजे मथें कम लाइ बि हिकु नंढो छोकिरो ईंदो ऐं मालिश लाइ उते सभु जेके आहिनि उन्हनि मां हिकु खे लेडीस खे मोकिलींदासीं ठीकु ठीकु आहे महिरबानी न कयो ठीकु आहे रखां दीदी